कलाकारों के बारे में हमारी राय तो यह है जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जैसे हीरो हीरोइन या जितने भी गायक जितने कलाकार हैं उनके जैसे बारे में अफ़वाह फैला दी जाती है कि सलमान खान ने शादी कर ली अजय देवगन ने दूसरी शादी कर ली अच्छा सिस्टम यह है कि वह क्या है और क्या नहीं यह तो हम हमलोगों को जानकारी नहीं है फिल्म कलाकारों के बारे में सिस्टम यह होता है कि वह जो जानकारी हमलोगों को जैसे दी गई कि इस कलाकार ने वह कर दिया वह हीरो ने वह कर दिया तो यह सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कलाकार जो होते हैं यह तो जनता को लुभाने के लिए होते हैं कि अगर हम पिक्चर यह बनाएँगे या यह चीज़ हम दिखाएँगे या यह शूट करेंगे तो जनता देखेगी हमको चाव से अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए इसलिए कलाकारों के लिए अच्छा सिस्टम इस चीज़ का यह होता है कलाकार में हैं कोई अथवा इससे उन लोगों का कोई मतलब नहीं होता है सिस्टम इस चीज़ का होता है कि जैसे कलाकारों में बताया गया कि जैसे सिस बढ़ियाँ चीज़ कुछ चीज़ें अच्छी भी बढ़ियाँ भी होती हैं कुछ नहीं भी अच्छी होती हैं जैसे राय सब अपनी अपनी राय देते हैं उसमे हमारी राय यह है कि जो अच्छा करेंगे तो जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर कलाकार गलत दिखाएँगे या गलत करेंगे तो इसका जो है लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा ठीक है सिस्टम इस चीज़ का होता है कि जैसे कह रहे है कि मतलब भाई उसी को हम देख रहे हैं उसी को बहुत सारे लोग और भी देख रहे हैं कलो कलाकारों का जो कुछ भी दिखाते हैं नाटक वाले टी वी वाले हीरो हीरोइन जितने भी होते हैं तो उसमें अपना अपना वह दिखाया करते हैं कि किसमें क्या है अच्छा हमलोगों का कहना यह है कि सिस्टमैटिक जो कुछ दिखाएँ देखना तो सबकुछ है अगर हम पिक्चर देख रहे हैं उसमें अच्छी चीज़ दिखाएँगे वह भी देखेंगे अगर बुरी चीज़ देखेंगे दिखा रहे हैं तो देखना तो वह भी हमलोग देखें मगर हमलोगों को अच्छी राय जो है वह रखना है गलत राय जो उसमें दिखा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमको नहीं ध्यान देना है कोई क्या कर रहा है हमलोगों को इस चीज़ से नहीं मतलब है हमलोगों को जो अगर हमारे यह जो अच्छा दिखा रहा उस उस चीज़ को हमलोगों को देखना है कि हमलोगों के लिए अच्छा है जैसे कुछ कलाकार हैं अच्छे भी हैं तो कुछ कलाकार जैसे होते हैं वह होते अच्छे हैं मगर उसमें जो दिखाते वह अच्छा नहीं दिखाते हैं इसलिए हमलोग किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं जो लोग हैं अगर अच्छा दिखाएँगे तो उनको हर लोग जितने भी लोग हैं सब अच्छा कहेंगे अगर गलत वह दिखा रहे हैं तो गलत उसके लिए कहा जाएगा ठीक है और हम किसी की अफ़वाह फैलाना गलत होता है अगर अच्छा है तो उसको फैलाओ अगर बुरा है तो उसको नहीं फैलाना चाहिए बुरे का प्रभाव जो है वह गलत जनता पर प्रभाव पड़ता है अगर अच्छा कलाकार अच्छा दिखा रहा है अच्छा कर रहा है तो उसका प्रभाव भी जनता पर जो है अच्छा पड़ता है जो देखते हैं टी वी देखते हैं या जो भी जनता होती है उसको उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है इसलिए जो कुछ भी जो कुछ भी दिखाते हैं तो यह सब चीज़ है अच्छा वाला है जो अगर देख रहे हैं तो उसका प्रभाव जनता पर बढ़ियाँ अच्छा पड़ेगा